रेस्टोरेन्टमे हमरा सभके खाना खाइ जाइके रहै तऽ जाकऽ बैठलीह जे खाना न जल्दीसँ दैत रहै तऽ ओकर मनैजर बोललै कि जे जल्दी से खाना दो उसको हमरा सभके भूख लागल रहै तब भी तऽ खानामे जल्दीसँ न देलकै तऽ खाना खाऊ तऽ मनैजर बोललै तब जाकऽ खाना बोल मिललै बोलले खाना मनैजर जब बोललै तब खाना देलकै रेस्टोरेन्टमे जाकऽ खाइके लेल हमरा सभके खाना न जल्दी दैत रहै तऽ हम सभ भूखे छटपटाइत रही तब मनैजर बोललै कि जे यहाँ खाना जल्दी से दो तब देलके खाना तब हम सभ खाना खेलीह पानि पियैके लेल न देलके पानि फिर मङ्गलियै तऽ पानि देलकै तब पानि पिलियै हम सभ तब जाकऽ वो अथि भेलै